मैं प्रथम स्थान पारंपरिक खेल में शतरंज को देना चाहूँगा तथा मुझे इस खेल में भी बहुत अभिरुचि है तथा मैं इस खेल को कैसे खेला जाता है इसके बारे में आपसे बताना चाहूँगा शतरंज में आठ वर्टिकल और आठ होरिजेंटल मतलब छतीस और सीधे आठ आठ के कॉलम होते हैं मतलब टोटल चौंसठ बॉक्स होते हैं इसमें टोटल एक साइड में सोलह सैनिक राजा वज़ीर ऊँट हाथी मिलाकर संख्या सोलह होती है तथा अपोजिसन वाले के पास भी सोलह में से आठ सैनिक तथा दो हाथी दो ऊंट दो घोड़ा एक राजा एक वज़ीर मिलाकर अठारह होतें हैं इस प्रकार इस खेल को खेलने के लिए सैनिक हमेशा पहले चाल में दो कदम तथा फिर उसके बाद हमेशा एक कदम ही चल सकता है घोड़ा दो ढाई कदम चलता है जिसमें दो कदम सीधे और एक कदम आधा तिरछा लेना होता है उसी प्रकार ऊँट तिरछा तिरछा चलता है तथा हाथी बिल्कुल सीधा सीधा चलता है और राजा भी सिर्फ़ एक कदम चल सकता है तथा वज़ीर आगे पीछे तिरछा सब तरफ़ चल सकता है इस हिसाब मतलब राजा को जब वज़ीर हाथी या ऊंट किसी से भी चेक दी जाती है तो उसे राजा को बचाने के लिए या तो फिर राजा को उस स्थान से हटाना होगा या फिर राजा के सामने किसी भी सैनिक हो राजा ऊंट हो उन्हें लाना होगा इसी प्रकार इस खेल को खेला जाता है